सारें कोला पैह्ले में तुसेंगी गलाना चाह्न्नां कि जेह्का साढ़ा भारत देश ऐ नाह्ड़े च नत्ती जेह्कियां न ओह् स्टेटां न हर इक बक्खरी बक्खरी स्टेट दा अपना अपना कल्चर ऐ अपना अपना पैह्नावा ऐ जियां स्हाड़ा अपना जम्मू कश्मीर ऐ जम्मू कश्मीर च जेह्का स्हाड़ा जम्मू ऐ जित्थै डोगरी बोलो जन्दी ते डोगरे लोकें दा जेह्का पैहनावा ओह् बी बक्खरा पैहनावा जियां डोगरे लोक न जेह्के पंत लोग न ओह् पांदे धोती पांदे कुर्ता पांदे ते नोहाड़े बाद कश्मीरिये आई गे कश्मीरियें दा इक अपनी ओह् ऐ ड्रेसउप ऐ जियां ओह् खिल खतंबी पांदे ते नोआड़े बाद च इं'दी स्हाड़ा जम्मू कश्मीर च कश्मीरी भाशा बी बोली जंदी जियां पंजाब ऐ पंजाब बिच्च पंजाबी भाशा बोली जंदी पंजाबियें दा अपना इक बक्खरा गै कल्चर ऐ जियां उ'नें खिल खतंबी पाए दा होंदा ते नोआड़े उप्पर उ'नें इक जेह्की अपनी पग्ग बन्नी दी होंदी अपनी हिमाचल प्रदेश च चली जाओ तुस हिमाचल प्रदेश च जेह्की स्हाड़ी भाशा ऐ ओह् ऐ मतलब कि जियां प्हाड़ी भाशा बोली जन्दी ऐ हिमाचल प्रदेश च ते तमिलनाडु बिच्च जाओ उत्थै बी धोती कुर्ता गै पाया जंदा लेकिन उत्थै दे जेह्के लोग न उं'दा खान पीन स्हाड़े जम्मू कश्मीर कोला बड़ा बक्खरा ऐ हिस्टरी बिच्च आक्खे मतलब कि जेह्का हिस्टरी ही पुरानी हिस्टरी ऐ इत्थे स्हाड़े देश उप्पर इ'नें अंगरेजें राज कीते दा बड़े चिर धोड़ी राज कीते दा इ'नें स्हाड़े स्हाड़े जेह्के ओह् ऐ अपना भारत देश ऐ इत्थै बक्ख बक्ख धर्म दे लोग रौंह्दे इत्थै जियां अपने हिंदू हिंदू रौह्न्दे मुसलमान मुस्लिम रौह्न्दे सिक्ख रौह्न्दे ईसाई रौह्न्दे क्रिस्चन रौह्न्दे सारे हर एक मतलब कि धर्म दे लोग स्हाड़े इत्थै अपने भारत च रौह्न्दे न इं'दा अपना अपना इक ओह् ऐ धर्म ऐ जियां स्हाड़े होर जियां अपने भारत बिच्च केह् ऐ कि स्हाड़े बड़े मतलब कि पुराने मंदिर बी हैन जियां फेमस मंदर जित्थै भगवान दा ओह् वास ऐ जियां केदारनाथ होई गेआ नोहाड़े बाद च अपना कटरा होई गेआ माता वैशनो देवी होई गेआ नोहाड़े बाद च होर बी बड़े सारे ओह् ने लेकिन स्हाड़ा जेह्का ख़ान पीन ऐ एह् बाकी कंंट्रियें कोला बड़ा ज्यादा बक्खरा ऐ जियां चाइना च केह् करदे लोग कि मतलब कि ओह् खाउड़दे कीड़े मकोड़े खंदे लेकिन स्हाड़े भारत बिच्च ऐसा कक्ख नि ऐ इत्थे अपने सादी रुट्टी चलदी ऐ साग टोड्डा अपने ते होर होई गे जियां स्हाड़े पैहनावा होई गेआ स्हाड़ा बाकी देश कोला सारें कोला बक्खरा ऐ जियां केईं देश बिच्च के होंदे कपड़े इ'यां अद्धे अद्धे कपड़े लाए दे होंदे ते स्हाड़े ते च ओह् नी ऐ स्हाड़े च केह् मां भैनां न उ'नें केह् कीता ओह् पूरे कपड़े पांदे उनें सिर मतलब कि चुन्नी कन्नै ढक्के दा होंदा सारा केश